हा हिकु दफ़े आऊं हिकु प्रोजेक्ट ठाहियो हो जंहिं ते मूंखे ॾाढो गर्व आहे मां पंहिंजे कालेज जे दौरान हिकु मोबाइल ऐप डवलपमेंट कयो हो जो ॿारनि लाइ उन्हनि जी पढ़ाईअ जे शैडियूल में मदद ऐं उन खे मैनज पिणु कंदो हो हिन ऐप ज़रिए ॿारु पंहिंजे टाइम टेबल स्लेबस ऐं पंहिंजी परिक्षा में सही तरीक़े सां ॾिसी करे पंहिंजी पढ़ाईअ खे पूरो करे सघंदा हुआ मूंखे हिन ऐप खे ठाहिण में तमामु वक़्तु लॻो ऐं आख़िरि में मुंहिंजी महिनत कामियाबु थी वेई मुंहिंजे माउ पीउ ऐं दोस्तनि खे हिन प्रोजेक्ट जे बारे में पतो पयो त हुअ तमामु ख़ुशि थी विया मुंहिंजे दोस्तनि त हिन ऐप जो इस्तेमालु बि कयो उन्हनि खे ईअ ऐप इस्तेमालु करे तमामु सुठो लॻो मूंखे पोज़िटीव फीडबैक बि ॾिनो वियो मुंहिंजे गुरु बि मुंहिंजी तमामु साराह कई मूंखे जो बि फीडबैक मिली उहा तमामु प्रेरणा दायकु ऐं सुठी हुई मुंहिंजे कुझु दोस्तनि मूंखे सलाह पिणु ॾिनी त मां हिन ऐप में अञा कुझु बि ॿिया बि शयुनि खे जोड़े सघां थी त मां उन्हनि जी ॻाल्हि खे ॿुधो ऐं हिन ते कमु करणु शुरू कयो आख़िरि में मां हिन में अञा बि शयुनि खे जोड़े छॾियो हिन सां मां पंहिंजी स्कील्स खे अञा सुठे नमूने उन्हनि अॻियां पेश करे सघियसि